फोरमाय फोरमायनो हायो जोंहा गोदो न'आव बिब' बिनानाव साब्रोमोन नालाय ओमफाय साब्रैयाव बिदिनो आब'वा सासे गिदिर दाबसेयाव थादों आरो ओमफ्राय दाबसेयाव थानानै जों साथामा न'आवनो थादों जों थिगसे बुलायलायोमोन बिब' बिनानाव साथामजोंनो बिदिनो जाहा लावखार लायो लावखारजोंबो बिदिनो बुलायलायोमोन आरो जों हौवाफोर बायदि हिनजावफोर गोजाबाबो सावथालमोन आरो लावखारा ओमफ्राय बिदिनो बिदा बिदाजों बुलायो बिदा बिदा बुजा बुलायलायनानै न'आव थांबाथाय फंबाया थाफैनोसै बिदि थायोमोन ओमफ्राय बिदिनो गेलेनायाबोथ' ओरैबायदि गेलेखायो मोनसेबो मोजां जायगायाव गेलेखायामोन आरो बबेबा दै बहायबा माबा बिमाया जि होसोनोसै जोंखौ एखे दैआव दुगैनायनि गामि गंसे होदिंजोबखायोमोन ओमफ्राय बिदिनो मोनाबा न'आव हाबनो मोनखाया आरो ओरैबायदिसोमोन अब्लाबो गारा दै गेलेनायाव दुगैनायखौ बेबायदि आरो ओमफाय बिदिनो दारिया फान्था माबा माबि गेलेयोमोन आरो जोङो ज' ज' हिनजाव हौवा हिनजाव हौवा उन्दैफोर गोजा ओमफ्राय मालाबा मालाबा सिख्ला गेदेरफोरबो गेलेयोमोन दारिया फान्था खाबादि बेबायदिमोन आरो बे संनाय खावनायाथ' गैखायामोन नालाय उन्दै समाव आइयानोसै बेफोरनो बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय दासिमावथ' बहा दा जेनेबा फिसाजोफोर दं नालाय आइया संनांला आरो देरबाय नालाय बेनोसै